हँ बाजू हँ पण्डिजी बाजै छी प्रणाम कहू कुशल मङ्गल हम तऽ एखन मन्दिरेमे छी अच्छा आबू आबू अच्छा अच्छा अहाँके मन्दिर धार्मिक जे बढ़िआँ बढ़िआँ यऽ ओतऽ घुमै लऽ जाना यऽ ओ तऽ अहाँ सबसँ पहिले अररियामे एलहुँ यऽ तऽ कोन जगह एलहुँ यऽ अखनि

ठीक आओर बहुत ही सुसज्जित मंदिर यऽ आओर बहुत प्राचीन मन्दिर यऽ अहाँ एक ओतऽ घुमि सकैत छी

अररिया जेबै तऽ शायद बिहारके सबसे प्रसिद्ध काली मन्दिर छै अररिया काली मन्दिर माँ खरगेश्वरी काली मन्दिर तऽ अहाँ ओतऽ घुमि सकैत छी फेर अहाँ अररिया घुमलाके बाद

पलासी ओतऽ सुन्दर मठ छै सुन्दर मठ ओकरा सब कहै छै सुन्दरी मठ महादेवके मंदिर छै जेकि राज्य सरकार द्वारा घोषित मंदिर छै राज्य सरकार ओकरा पर अपन मुहर लगेले यऽ आओर सब ओकर देखभाल राज्य सरकारके द्वारा होइए हँ हम परसा हाट दुर्गा मन्दिरके पुजारी छी जी जी तेसरमे अहाँ सुन्दरी मठ घुमि लिअ ओकर बाद अहाँ घुमै लऽ चाहैत छी तऽ परसा हाटमे भब्य दुर्गा मन्दिर यऽ महादेव मन्दिर यऽ पारसधाम मन्दिर यऽ जकरा महादेब मंदिरके पारसधाम मन्दिर कहैत छी हमसब आओर रामजानकी मन्दिर यऽ मतलब एतऽ मंदिरके समूह यऽ आओर अहाँ आबू एतऽ बहुत मन लागत अहाँके परसा हाट मन्दिरमे बहुत नीक जगह यऽ बस चौकके बगलमे ही यऽ आओर एकदम साफ सुथड़ा आओर शुद्ध वातावरणमे मन्दिर यऽ आओर बहुत प्राचीन मन्दिर यऽ ई सैकड़ो वर्ष पुराना दुर्गा मन्दिर यऽ एहिठाम ई मंदिरके खासियत ई पूरे काल्हिखनि आबि रहल छियै